یہ تو ہمارے ہندوستان میں خاص کر ہماری سوسائٹی میں ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ ہمارے جو وکیل ہیں پولیس ہے پنچایت میں جو لوگ بیٹھتے ہیں مکھیا وغیرہ یا جو تحصیل دار ہوتے ہیں یہاں تک کہ بڑے بڑے جو پوسٹ پر ہیں جیسے کہ ڈی ایم ایس ڈی ایم کلیکٹر کلیکٹر اور ایم ایل اے ایم پیز وغیرہ تک جو ہے وہ رشوت خوری کرتے ہیں رشوت لیتے ہیں کوئی کام کرانے جائیں تو ہم سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ دو چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ اور جیسے جیسے جن کا پوسٹ بڑھتا جاتا ہے جیسے ایس ڈی ایم ہیں ان کے پاس جاؤ ایس ڈی ایم ہوں ان کے پاس جاؤ تو وہ اور بھی مہنگا ڈمانڈ کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ دو تمہارا کام ہو جائے گا تو یہ تو ہماری سوسائٹی میں جو ہے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس وجہ سے جو غریب لوگ ہیں ان کا استحصال ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں اور جو ہمارا سوسائٹی جو ہے وہ ان ان لاء فل ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن رول آف لاء کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں رشوت خوری کی جاتی ہے تحصیل دار کے ذریعہ دفتر کے لوگوں کے ذریعہ اور ہم نے اس چیز کو فیس کیا بھی ہے ابھی ہمارا ایک معاملہ ہوا تھا تو وہ پولیس والے کو ہمیں ایک ہزار روپیہ دینا پڑا تھا تو یہ ہم نے اسے فیس کیا